میں زیادہ طرح کے کارڈ سے واقف نہیں ہوں صرف ڈیبٹ کارڈ سے واقف ہوں اور اس سے مجھے بہت ہی آسانی ہوتی ہے کسی کو بھی پیمینٹ کرنے میں جیسے کہ ہم ریستورین میں جاتے ہیں تو کارڈ سے پیسے بہت ہی ایزی ہوتا ہے دینا اور کسی کو بھی گھر میں ضرورت پڑتی ہے تو فوراً ہی میں پاس میں ہی میرے اے ٹی ایم ہیں جس سے میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں اور آج کل تو نیا بہت اچھا آپشن ہے کہ آپ اپنے ڈیبٹ کارڈ کو فون پے یا گوگل پے اور بھی کئی طرح کی ایپس ہے ان پر یوز کر سکتے ہو جس سے آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے